اس زبان نے ہمارے خطّے میں دوسری زبانوں کو بہت متاثر کیا ہے بہت زیادہ ترقی میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے ہماری اردو زبان بہت ہی مہذب زبان ہے اور ہندی ہندی زبان بھی اردو زبان کی بہن کہی جاتی ہے اور اسی زبان سے نکلی ہے زیادہ تر ہندی میں بہت سے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں اردو زبان کے اور اردو زبان بہت ہی میٹھی زبان ہے اور ہمارے علاقے ہمارے خطے میں بہت زیادہ ترقی اس زبان سے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے یہ بہت اچّھی زبان سمجھی جاتی ہے ہماری مادری ہماری زبان بہت میٹھی زبان ہے اردو زبان جو ہے اور اس سے جو ہے بات کرنے والا بہت متاثر ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں کسی سے تو سامنے والا بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ایسی خاصیت ہے کہ اس سے لوگ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں